पहिरीं ज़माने में त माण्हू गॾिजी करे विहंदा हुआ पंहिंजे कमु कार लाइ सुबुह खां जंहिं में शाम जो अची करे पंहिंजी ॿाहिरि पधर में खट रखी करे आड़े पाड़े वारा अची करे पाण में गॾिजी वेही करे ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदा हुआ रांदियू बूंदियूं कंदा हुआ ॿार वेही करे ऐं वॾा बि पाण में वेही करे ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदा हुआ कोई गीत ॻाईंदो हुओ कोई छा हूंदो हुओ हुन टाइम ते रेडिओ वेडिओ कुझु न हुओ आस्ते आस्ते रेडिओ आयो ऐं रेडिओ बि हर कंहिंजे घर में न हुओ रेडिओ बि किन किन जे घर में हुओ पोइ मिड़ई हिकिड़े हंधु वेही करे ॻाई करे रेडिओ रखी करे पाणि सभु गाना वग़ैरह ॿुधंदा हुआ हुन खां पोइ धीरे धीरे आई टी वी टी वी बि हर कोई अफ़ोड न करे सघंदो हुओ हिकु जे घर में टी वी आई त पोइ चारिई पंज घर घरि वञी करे पाण में हुते वेही करे टी वी ॾिसंदा टी वी ते जेके प्रोग्राम हलंदा हुआ जीअं त छाया गीत हलंदी विस्पत ॾींहं फुल खिले गुलशन गुलशन जूमे डींहं हलंदो हुओ आरितवार ॾींहं इंग्लिश पि हिंदी पिक्चर हलंदी छंछर ॾींहं मराठी पिक्चर हलंदी समाचार हलंदा इयं वेही करे गॾिजी करे ॾिसंदा हुआ ऐं तंहिं टाइम ते बि माण्हू जाम ख़ुशि हुआ आस्ते आस्ते हिन खां पोइ आयो कंप्यूटर मोबाइल अचणु चालू थी विया कंप्यूटर ऐं मोबाइल अचण खां पोइ त ऐं टी वी अचण खां पोइ कलर टी वी अचण खां पोइ हर को माण्हू पंहिंजे पंहिंजे घर में हर कंहिंजे पंहिंजे पंहिंजे रूम में टी वी आहे ऐं हर कोई पंहिंजो टी वी पियो ॾिसे कंप्यूटर पंहिंजे जंहिं खे जंहिं खे जेको प्रोग्राम ॾिसणो आहे उहो वेठो ॾिसे जंहिं खे कंप्यूटर आहिनि उहे हलंदे हलंदे बि पंहिंजी गाॾियुनि में वेही करे पंहिंजी पिक्चरूं था ॾिसनि किन खे मोबाइलनि में डाउनलोड कयल आहिनि पिक्चरूं उहो वेठा ॾिसनि ऐं हर को आणो हर को माण्हू माण्हू पाणि खां बिखरियल थी वियो आहे ॼण विछिड़ो सभ सभिनी जे अची सभिनी जे पाण में अची विछोड़ो थी वियो आहे हाणे हर को माण्हू अलॻि अलॻि हिक हिक ॼणो थी वियो आहे वॾा माण्हू हाणे पाणि परेशान थी विया आहिनि भई असां अलॻि थी विया आहियूं असां हिक पहिरीं हूंदो हुयो गॾिजी वेही करे ॻाल्हियूं कंदा हुआ र हाणे त रोटी बि अलॻि अलॻि खाईंदा आहिनि जंहिंखे जेॾी महिल ईंदो आहे होॾी महिल रोटी खाईंदा आहिनि हाणे त वेही करे पाण में ॻाल्हियूं बि न करे सघंदा आहिनि फ़ोननि ते ॻाल्हियूं कंदा आहिनि